जों बर' सिनेमा खौ नायनो मोजां मोनो फाथै लाइ बिसिनाया जों इसे उन्दै उन्दैयावनो नायदोंमोन जा दुखुगोनां सिनेमा गादों संगिना एक्ट्रिस राजिब एक्टर सनाइ फैला संगिनानि फिसाजोआ रिमि जा ओरैबायदि दुखु गोनां गाबखादोंना मोदै रथ' रथ' गलायलायदों नायनायावहाय मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै ओरैबायदि दुखु गोनां सिनेमा गादों नायबाबो नायबाय थाथावथाव ओरैबायदि सिनेमा माबोरै गाफ्लाङाथाय नायनो मोजां मोनथारदों दानि खिथेर सिनेमा या बेबो मोजां जादों जानाया खिथेराबो संगिना एक्ट्रिस राजिब एक्टर हेलिना थाख्लाय मोजां गादों बेबो सिनेमा या मोजां जादों